जय झूलेलाल मां लेमन ग्रास जे मेनेजर सां ॻाल्हाए रही आहियां अॼु जे तारीख़ में मुंहिंजे घर में कुझु वीह खां पंजवीह महिमाननि जो खाधो मां इनवाइट कयो आहे सो हुनजे लाइ मूंखे हिन लेमन ग्रास होटल मां स्टाटर में ऐं मेन कोस में ऐं स्वीट में मूंखे हुतां ऑडर करिणो हुओ मूंखे स्टाटर में मंचुरियन ऐं पनीर चिल्ली खपंदो हुओ मेन कोर्स में मूंखे दालि चांवरु पनीर जी हिकु सब़्जी ऐं ॿ चपाती ऐं चपातियुनि जो ऑडर ॾियणो हुओ डेज़ट में मूंखे गजरुनि जो सीरो प्लस मूंखे आइसक्रीम जो ऑडर ॾियणो हुओ पर मां इहा हिकु तव्हां सां ज़रूरु रिक्वैस्ट कंदमि होटल वारनि सां की भई जेको बि खाधो पैक करे मोकिलियो वियो हुजे उहो मूंखे कम से कम ॿ खां टे चारि कलाकनि ताईं गरमु पैकिंग में खपे छो त महिमाननि जो अचिणो ॿाहिरां अहमदाबाद मां आहे सां उहे घणे लॻे ताईं ईंदा हुनजो असांखे बि कोई अंदाज़ो काने त असांजो अगरि अचनि था महिमान ऐं उन्हनि खे असां खाधो परोसूं था त परोसियल खाधो कंहिं बि तरीक़े सां थधो न हुजे छो त हू असांजे लाइ थोरो इंसल्टिंग जो फ़ीलिंग ईंदी छो मां लेमन ग्रास जे मेनेजर खे इहा रिक्वैस्ट ॾिसां कंदमि भई कहिड़ी बि जेकी बि शइ जी पैकिंग खाधे जी थींदी उहा प्रोपर्ली तरीक़े सां असांखे करे करे मोकलनि ताकी असांखे महिमाननि सां कोई बि इंसल्टिंग फ़ीलिंग न अचे